जीअं त असांजी सिंधी ॿोली ॾाढी मिठी ऐं सुठी आहे जॾहिं बि असां कंहिं वार त्योहार ते या कंहिं बि धर्मिक प्रोग्राम में हिक ॿिए सां सिंधी सभु गॾिजंदा आहियूं त असां पंहिंजे ईष्टु देवता झूलेलाल खे यादि कंदा आहियूं ऐं झूलेलाल जय झूलेलाल चई करे हिक ॿिए सां गॾिजंदा आहियूं